जों नुनो मोनो जे दा जेनेबा दानि गोदान मुगानि मानसिफोरा माने स्कुलाव थाङो गियान लायो डिग्रि एमए बिए एमएसि एमकम पिओइडि गासैबो फरायनायखो लाजोबानानै माने जायोबाबो माने जब नागिरो मा जब नायगिरग्राफोरा जबनि थाखाय खारसिगोन बिजिनेस खामग्राफोरा बिजिनिसनि लामायाव खारगोन खिन्थु माने रावबो माने आबाद मावनो नागिरा होमबा आबाद मावनो लुगैया माने मानोना बिसोरो गाव गावनि लाइफखौ माने जब मावगोन जब मावनानै थाखा खामायो थाखा खामायना मोननाय गासैखौबो फैसा खरसा खामनाबाबो बायनानैल' जाहोनो बायदि खामो खिन्थु माने गासैबो सुबुंआ जुदि आबाद मावनो गारनानै जुदि जबखौल' नायगिरोबा बिजिनिसखौल' नायगिरोबा गुबुन गुबुन खामानि मावनानै थाखा गारनानैल' बायना जागोन होननानै सानो बे माने मेन्टेलिटि लाखिनाय मानसि मेन्टेलिटि लाखिग्राफोरा माने बुहुल मानोना गासैबो जुदि आबाद मावा थह जाग्रा मुवाफोरा मानिफ्राय ओंखारगोन दा जेनेबा गामि ओनसोलनि खायसे माने जाय जायफोरानिखि सिगांनिफ्रायनो हा हु दंखायो बिसोरो माने सिगांनिफ्रायनो माने नखरा आबाद मावबोयो बिसोरो आबाद मावनायनि थाखायसो जाग्रा मुवाफोरा ओंखारदो मैगं थाइगं बा माइरंफोरानो जा बिफोरनोथ' मेन जोंनि थाखाय आसामनि मानसिफोरनि मेनआनो जाबाय जेनेबा माइ माइखोनो जुदि रावबो खेथि खामनो नायगिरा थह होमबा नों माइरंहा बबेनि मोनगोन बा खामखौ बुनि मोनजागोन इनिखायनो मानसिफोरा जाहाथे मानसिफोरा आबाद मावनो नांगो आबाद मावाबा नों माखो जानो गासैबो जुदि आखाइयाव फैसाल' लाना थायो जाग्रा बुस्थुआनो गैयाबा नों जेनेबा माखौ बायना जागोन इदि जायो ना बिनिखायनो बिनिखायनो बिनि खेथ्रआव माने मेनआनो जाबाय माने बायो मानसिफोरा माने आबाद माव मा मावो होनबा जेनेबा दा सोङो नों मा मावो होनबाथाय खेथि मावो बा आबाद मावो आबाद मावो होननाय लोगो लोगोनो सिंनि मानसि खिन्थु सायाव जानाखि फैसा बारा दोङो जायहानाखि थाखा बुरजा दोङो बिसोरबोथ' जेनेबा थाखा बुरजाबाबोथ' थाखाखौथ' जानो हायो इसोरो थाखाखौथ' एटिएमनिफ्राय बा एटिएमनिफ्राय बा बेंकनिफ्राय बरना निजा बाहाया बिसोरबो थाखाखौ बरननानै जाय मानसिखो बिसोर सिंनि होननानै सानदो आबाद मावनाय मानसिफोरखो आबाद मावनाय मानसिफोरनिफ्रायसो मुवाफोरखौ बायना जानो गोनां जायो बेफोरनो आरो